प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो परिवार में पुरुष और महिला की काफ़ी अलग भूमिका रही है पुरुषों का बाहर का काम करना ज़रूरी माना गया है महिला को एक घर में रह कर घर का कार्य करना वह उसकी इतनी भूमिका है की वे घर का कार्य करें बच्चों को संभाले घर का काम करें बस घर तक ही सीमित रहे आज भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे रूढ़ परिवार हैं जो आज भी महिलाओं को न आगे बढ़ने देते हैं न पढ़ने देते हैं उनको घर से निकलना तक भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है अगर हम आज भी बात करें अगर देखा जाए तो तो पुरुष और महिला के बीच में बहुत ज़्यादा अगर हम आज़ादी और स्वतंत्रतता की बात करें तो बहुत ज़्यादा है पुरुषों को हर चीज़ में स्वतंत्रता है चाहे वो रात्री में बहुत देरी तक बाहर घूम रहे हों या कहीं पर भी आ जा सकते हैं कहीं रुक सकते हैं कोई भी कार्य कर सकते हैं बहुत सी ऐसी जगह हैं जब मर्दों को बहुत ज़्यादा छूट होती है लेकिन अगर वहीँ महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं को आज भी अगर बाहर काम कर रही हैं तो उनको अपना परिवार भी सम्भालना होता है परन्तु पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता अगर वह बाहर कोई कार्य करता है तो वह घर आ कर कोई कार्य नहीं करता परन्तु अगर एक महिला अगर बाहर जा कर कार्य भी कर रही है तो भी उसको घर आ कर अपना काम काज़ करना है बच्चे सम्भालने हैं तो महिलाओं को घर का काज के लिए ज़्यादा माना गया है